जि'यां के अस गल्ल करचै इत्थूं दे कल्चर दे बारे च तां अपने ट्रैडिशन दे बारे च तां बड़ियां सारियां चीजां न जेह्कियां साढ़ियां इत्थै मतलब साढ़े उधमपुर दियां न जि'यां मतलब इत्थै डोगरी ब्याह् किस तरीके कन्नै होंदे न इत्थूं दी भाशा कि सारे कोला भाशा भाशा जेह्की ते ओह् डोगरी ऐ प्योर डोगरी भाशा ऐ एह्दी साढ़े उधमपुर दे जेह्के पिच्छें पिच्छें डिस्ट्रिक उधमपुरै च बड़े हारे ग्रांऽ ऐसे न कि जित्थै बिल्कुल प्य़ोर डोगरी बोल्ली जंदी ऐ ते इ'यां बी बड़ी हारियां चीजां जेह्कियां हैन तां इत्थूं दा जेह्का साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ जि'यां इत्थूं दे डोगरी ब्याह् होने उ'नें ब्याह् च गाए जाने आह्ले मतलब सांह्दी गाए जाने आह्ले गीत कुड़ियें दे ब्याह् उप्पर जि'यां गाए सुहाग गाए जंदे मुड़े दे ब्याह् उप्पर घोड़ियां गाइयां जंदियां ब्याहियां गाइयां जंदियां इ'यां अलग अलग मतलब जि'यां प्रकार दियां चीजां जेह्कियां हैन तां ब्याह् च जेह्कियां हैन ब्याह् च जां मतलब किसै बी जेह्कियां जेह्के साढ़े एह् चीजां हैन जेह्ड़ियां होंदियां न ते अपने अपने अलग अलग धर्में दे लोक इ'यै अपने अलग अलग ध्यार मनांदे जि'यां हिंदुएं दे ध्यार आई गे लोह्ड़ी आई देआली आई बसाखी मनांदे ते बड़े हारे ध्यार ऐसे न जेह्के हिंदू न इत्थै मनांदे इ'यां गै मुस्लमानें दे बी चलचै तां मुस्लिम बी अगल अलग धर्में दे लोक रौंह्दे इत्थै ते इ'यां गै उं'दे ध्यार बी अपने बक्खरे बक्खरे होंदे ते मुस्लमानें दी ईद ईद बगैरा होई जि'यां इत्थै सिक्ख भाई रौंह्दे तां उं'दे गुरु गोबिंद जयंती होई गुरू नानक जयंती होई उं'दे बी इत्थै तां बड़़े हारे ध्यार जेह्के हैन ते अपने अपने मतलब सारे अलग अलग धर्में दे लोक जेह्के हैन ते मनांदे ते मतलब इस च केह् करदे इ'नें ध्यारें च सारे लोक जेह्के हैन साढ़े डुग्गरै च इक दूए ध्यारें च लोक जेह्के बधी चढ़ियै हिस्सा लैंदे ते इक दूए ध्यारें च मतलब अपनी खुशी जेह्की ऐ तां ओह् मनांदे न ते अस केह् आखने आं के साढ़े मतसब कि इ'यै डुग्गर दे जेह्के ध्यार हैन तां बाकी मतलब उं'दे शा बड़े जैदा बाकी लोकें शा बाकी लोकें शा बड़े जैदा मतलब ओह् हैन इन्ने जैदा लोक जेह्के इत्थूं दे हैन तां ओह् मार्डन नेईं हैन लेकिन उं'दे दिल जेह्के बड़े जैदा इ'यां साफ सुथरे लोक रौंह्दे न इत्थै जेह्के साढ़े पिच्छें मतलब उधमपुर डिस्ट्रिक दे ग्राएं दे जां मतलब बजार दे अस कुतै दी बी गल्ल करचै ते इ'नें लोकें दे दिल अजें बी दिल साफ होंदे इं'दे दिलै च कोई एह् नेईं ऐ कि भाई होंदा के जि'यां अस कोई दूर बाह्र चली जाओ तां बजारै लोकें च जाओ तां रुट्टी पकाने आस्तै बी लोक कोई दिखदे चलो जे कोई आई गेआ तां असें रुट्टी कि'यां खलानी ऐ मगर जेह्के साढ़े ग्रांऽ दे लोक होंदे जि'यां कोई बी आई जा तां केह् करदे उसदी बड़ी खुश दिली कन्नै केह् करदे कि उसदा सोआगत करदे ते उसी शैल राम कन्नै बेहियै दिंदे रुट्टी शुट्टी खलांदे ते ओह्दा आदर सत्कार करदे ते जि'यां इक कम्म जि'यां इक कम्मै ई लेइयै चलो तां मतलब डोगरे जागत जेह्ड़े चलदे खेती बाड़ी दा कम्म उं'दे चलदा ते खेती बाड़ी करदे लोक तां उसदे शा गुजारा करदे पैह्लें पैह्लें धान लांदे होंदे हे पर अजकल लोकें मतलब धान शान लाना बंद करी ओड़े ते एह् खेती बाड़ी दा करदे जेह्के पराने पराने ते नमें नमें ते अज्ज ओह् बी बंद करै दे खेती बाड़ी बी नेईं करदे पर इ'यै इक जित्थै इक कम्म प्राइवेट कम्में दी गल्ल करचै तां इ'यै कि डंगर बच्छू रक्खे दे उं'दे कोई दुद्ध शुद्ध होंदा अगर गवां न मेहीं न ता दुद्ध होग भिड्ड बक्करी होग ते उ'नें गी बेचदे जां फ्ही गोआं मेहीं होन उं'दा दुद्ध शुद्ध बेचियै जां कोई भाई पनीर लांदा कोई कलाड़ियां लांदा ते ओह् बेचियै ते अपने जेह्का रुजगार चलांदे जां खेती बाड़ी करियै तां तां मक्कां होन जेह्कियां उं'दे खाने कोला बधी जान तां उ'नें गी देगे ते दो पैसे उसदे कन्नै कमाई लैह्गे ते इं'दे रुजगार दे इ'यै साधन न होर किश नेईं ऐ